हॅं हेलो नमस्ते नमस्ते कहिये कहाँ घुमै लए जेबै कोन घाट जेबै हाँ आरो त्रिमोहानी घाट नहि जेबै गरपुरा नहि जेबै जल दियऽ लए आइ बाबाधाम गेली छलहुॅं दण्ड दैत देखलहुॅं हमर गाँवके चलिहै अपनो सभ जल दियै लए तऽ गङ्गा नहाय लए जेबै तब ने जेबै मैदरपुर घाट

कहाँ जेबै बाबाधाम कि गरपुरा अहूँ आब गेलियै भुतलाइ गेलियै रऽ कहाँ छै हेलो ओहाँ आर गेलियैर कोन घाट कोन गाँव गेलियैर भुतलेलियै र हॅं ओहै घाट बढ़िआँ छै चलियौ तब ओतै सिरपञ्चमी सिरपञ्चमी दिन गेलियै मेला देखै लए ओनही खूब मेला लगलै हन ओतऽ जेबै नहाय सोनाय कऽ मेला देखबै आओर माघी पूर्णिमा तऽ गेलै आब अयतै मार्चेके पूर्णिमा नहि अप्रैलक पूर्णिमा

ठीक

कए सेकेण्ड रहलै हेलो हॅं आर कहाँ जेबहो घुमै लेल ओहाँ गेलहुॅं हमे सभ गेलियैर रम दिवाली फेर दिवाली हम उहाँ गे तब लए चल गरपुरे हँय हॅं ठीक छै तब अहाँ हुआँ नही जेबै